جی ہاں دیہی علاقوں میں سفر کرتے وقت کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے سڑکیں اکثر خراب حالت میں ہوتی ہیں جن پر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے بارش کے دنوں میں یہ راستے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں عوامی ٹرانسپورٹ کی سہولت بہت کم دستیاب ہوتی ہے گاڑیوں کی تعداد محدود اور غیر منظم ہوتی ہے وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھا جاتا بس یا آٹو رکشہ کا کرایہ بھی بڑھا چڑھا کر لیا جاتا ہے خواتین اور بزرگوں کو خاص مشکلات پیش آتی ہیں رات کے وقت سفر کرنا خطرناک سمجھا جاتا ہے رات کے وقت سفر کرنا خطرناک سمجھا جاتا ہے اسٹریٹ لائٹس کی کمی کی وجہ سے اندھیرا رہتا ہے ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی سے لوگ علاج تعلیم اور روزگار سے محروم رہتے کچھ علاقوں میں پل یا روڈ مکمل ہی نہیں ہوتے انٹرنیٹ یا موبائل نیٹورک کی کمی سے رابطہ بھی مشکل ہو جاتا ہے مقامی حکومت کی توجہ اس طرف کم ہوتی ہے اگر بنیادی سہولیات بہتر ہوں تو عوام کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا بہتر ٹرانسپورٹ نظام ترقی کی راہ ہمواد کر سکتا ہے